हाथासुनिनि हाबाखौ आंहा बारा मिन्थिया

जोंनि बर'नि हाबाया बिदिनो बाथौआव दाउ हानानै हाथा लानानै ओंखाम सङो अनद्ला गुफुर संनानै हिनजाव गोदान हौवा गोदाननो ना हिनजाव गोदाना हौवा गोदाना ओंखाम राननानै होनांगौ हिनजाव गोदाना ओमफ्राय ओंखामखौ बोखारनानै सिखारनानै जानांगौ हौवाया सिखारनानै एसेल' जानानै ओमफ्राय बयनोबो राननानै होनांगौ बयबो गामिनि मानसिफ्रा हिनजाव गोदान जानायखौ जानोसै बे अनद्ला गुफुरजोंबो ओंखामखौ जानांगौ आरो जोंनि अनद्ला खारै होनाय संनायफोरजोंबो गासैबो जाजोब्बाय गामिनि आइ आफा राइजो राजाफ्रा हाथाजों खुरनायखौबो जाबाय राइजो राजानि संनायखौबो जाबाय बयबो हाथासुनियाव दाउला मासे हाथारबाय हिनजाव गोदान हौवा गोदाननि नामै दाउजो दाउला मासे हाथारनानै बयनोबो संनानै जाहोबाय अनद्ला ओंख्रि गथ' गथाइ बोराय बुरै गासैबो जाजोब्बाय आरो जै होलायलायबाय हिनजाव गोदान हौवा गोदान नमा न'आव सोहैबाय बिदि बरायनानै बाथौ गिदिंनानै न'आव इसिंआव खुलुमबाय बेहायनो जोंनिया बाथौनि हाबाया जोब्बाय आरो बेयो हाथासुनिया